गर्भ धारणके संस्कार गर्भ धारणके समय गर्भ धारण संस्कार कयल जाइ रहै फिर तीसरा माहमे पुंसवन संस्कार सम्पन्न कयल जाइ एकर बाद जब महिला गर्भ छह महीनाके होइ जाइत अछि

शिशुकेँ जन्म होइ छै होइ होइ छै तब जातकर्म संस्कार कयल जाइत अछि ओहि अनुष्ठानमे नामकरण संस्कार होइत अछि निष्कर्म बच्चेके बच्चाके पहिल पहिला यात्रा आओर अन्नप्राशन बच्चाके ठोस भोजनके पहिला स्वाद शामिल अछि कान छेदन समारोह कर्ण भेद आओर प्रथम बाल कटाबैके मूरन समारोह भी अत्यधिक महत्वपूर्ण मानल गेल अछि जन्मसँ लेकऽ से लेकर मृत्यु तक व्यक्तिके सोलह संस्कार शामिल अछि गर्भधारणसँ

भेद विद्यारम्भ उपनयन वेदारम्भ केशान्त समावर्तन विवाह संस्कार अंत्येष्टि गर्भधारण संस्कार ई बालकके जन्मके पूर्व संस्कार अछि सबसँ पहिला संस्कार गर्भधारणमे जन्म लेबैके पहिले माता पिता अपन गर्भमे धारण कयली है दूसरा संस्कार पुन पुंसवन संस्कार गर्भके धारणके तीन महिना बाद होइत अछि